हाँ देखिए ऐसा है पहले जो है हाँ बहुत बड़ी दिक्कत होती थी अब जो है हर एक चीज मुबाइल बड़े बड़े मुबाइल आ गए हैं आप इसको जो है आप कहीं भी बात कर सकते हैं लेकिन हाँ आप जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मतलब समझ में नहीं आता है इसमें कैसे चलाया जाए कैसे इसको खोला जाए कैसे बंद किया जाए लेकिन ये भी आसान है जब आदमी सीख लेता है मालूम कर लेता है कि हाँ इस तरीके से है एक दूसरे से मालूम हो जाता है और पहले तो कुछ था नहीं उससे कुछ मालूम ही नहीं होता था कैसे कहाँ पता भैया भेजा जाए किसको क्या बताया जाए का कहा जाए लेकिन अब जो है ऐसी ऐसी चीज़ें चल गई हैं जिससे जो है आदमी को समझ में आ जाता है और एक दूसरे को बता देता है कि देखिए इस तरीके से आप करिए तो आपका ये काम हो जाएगा तो मोबाइल जो है इस समय बहुत काम कर रहा है और हर एक काम मोबाइल से हो जाता है ऐसी कोई बात नहीं पहले जैसे था तो आप डाक द्वारा आदमी को पता दिया जाता था अगर पहुँच भी पता गया है तब भी वो कहता था कि नहीं हमको पता नहीं मिला और अब तो मोबाइल से आप बता दीजिए आप डायरेक्ट बात कर लीजिए तो उससे मालूम हो जाता है कि हाँ ठीक है जो है हमको ये खबर हो गई और पहले अगर खबर भी हो जाती थी तो आदमी नहीं आना चाहता है तब भी कह देता था कि हमको कोई खबर नहीं मिली है हमको वो चीज मालूम नहीं हुआ है हम कैसे आते तो इसलिए आदमी को ये सोचना चाहिए कि जो है अब झूठ बोलने वाली बात नहीं है अब जो है सत्य होगा जो कुछ होगा क्योंकि अब ऐसे मोबाइल चल गए हैं कि उसमें जो है सब चीज मालूम हो जाते हैं आप तुरंत बात कर लीजिए डायरेक्ट बात हो जाएगी सामने सामने बात हो जाएगी अब तो ऐसे भी मोबाइल चल गए हैं जिसमें जो है फोटो भी आ जाती है कि आप ऊ देख लीजिए कि कौन बोल रहा है क्या कह रहा है और पहले ये पता नहीं चलता था चिट्ठी डाल देते थे लेकिन ओ पता नहीं चलता था कि अब पहुँची या नहीं पहुँची और पहुँची भी गई है तो वो कह देता था हमारे यहाँ पहुँची नहीं है तो अब हम उसको क्या करें मान लेते थे कि भई ठीक है आप जो कहे रहे हैं हम मानते हैं भई लेकिन अब तो ये झूठ नहीं चल सकता है क्योंकि अब मोबाइल में तो सामने दिखाई देता है और फोटू भी दिखाई देती है और सामने सामने बात हो जाती है इससे मालूम हो जाता है कि देखिए ऐसा है कि आप झूठ तो कहे नहीं सकते हैं जो हमने कहा है वो बात आपकी सत्य है आप आना आपको जरूरी है अब उसको खबर मिल गई अब वो भी सोचता है कि ठीक है भइया अब सामने सामने बात हो चुकी है तो इसलिए हमको जानै जाना है और पहले तो हम कहे टाल मटोल कर सकते थे कि भई ठीक है हमको मालूम नहीं हुआ हम कैसे आते और अब कोई दिक्कत है नहीं इसलिए आदमी जो है आराम से पहुँच जाता है तो अब मोबाइल के द्वारा जो है बहुत आसान हो गया है हर एक काम जो है आराम से मोबाइल से हो जाता है हाँ दो सौ हो गया और क्या चलो सो सौ